हम और हमारे परिवार में स्वास्थ्य बीमा हुआ है क्योंकि बीमा करवाने से जो भी प्रोब्लम्स है जैसे दवाई दवाई किसको भी हो रहा है तो ऐसे अपने घर से पैसा नहीं लगाना पड़ता है और जिससे भी बीमा हुआ रहता है बीमा से ही पैसा लगता है जैसे एक एल आई सी और एक आयुष्मान आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड तो मोदी सरकार ने बनवाया है और एल आई सी बीमा ख़ुद करवाते हैं मेम्बर्स मेम्बर्स अपने खुद करवाते हैं एल आई सी बीमा और ऐसे करवाने से ढेर सारे लाभ है क्योंकि अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो जो घर से पैसा देते हैं वह हमको घर से पैसा नहीं देना पड़ेगा जो बीमा करवाए रहेंगे न तो उसी बीमा से वह पैसा कट जाएगा इसलिए हम लोगों को स्वास्थ कार्ड बीमा स्वास्थ्य कार्ड ज़रूर बनवाना चाहिए क्योंकि इसको बनवाने से ढेर सारे लाभ हैं अगर कोई बीमार हो जाता है मान लीजिए मेरे एक बार मेरे पापा ही बीमार थे तो वह छ दिन एडमिट थे उनको डेंगू हो गया था तो डेंगू जब हुआ था उनको तो उसमें बीस हज़ार रुपया लगा था तो बीस हज़ार रुपया लगा था तो जो हम स्वास्थय कार्ड बनवाए हैं बीमा एल आई सी में करवाए थे तो मेरा घर से पैसा नहीं लगा उसी से पैसा लगा है इसलिए इसलिए बोल रहें न कि स्वास्थ बीमा करवाने से ढेर सारे लाभ होते हैं स्वास्थ बीमा अपना करवाए रहेंगे तो जो कितने लोग तो नहीं करवाए रहते तो उनका खेत बेचते हैं और अपना घर का बैंक बैलेंस सब ख़त्म हो जाता है घर का दवाई करने में घर लो घर वालों को दवाई करने में लेकिन अगर बीमा करवाए रहेंगे न तो आपका घर का जो बैंक बैलेंस है जो भी पैसा है वह सब बचा रहेगा इसे आपको आर्थिक स्थिति जो है वह जैसी की तैसी रहेगी आपको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप स्वास्थय बीमा अपना करवाए रहेंगे तब अगर स्वास्थ बीमा नहीं करवाए रहेंगे तो आपको घर से पैसा देना पड़ेगा और आपको जो बैंक बैलेंस है खेती बाड़ी इसको भी बेच देते हैं कितने लोग दवा करने में और जब वैसे पैसा रहता है जब इंसुरेंस हुआ रहता है तो पैसा नहीं लगाना पड़ता है उसी से सब कुछ हो जाता है इसलिए अपना आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी जी ने दिया हैं उसमें भी पाँच लाख की सुविधा अगर कोई भी बड़ी बीमारी हो जा रही है जैसे किसी को कैंसर हो जा रहा है गॉलब्लैडर हो जा रहा है तो उसका भी ऑपरेशन के लिए कोई भी प्रोब्लम नहीं हो रही कितने लोगों को जिसका इंसुरेंस नहीं हुआ है लाइफ इंसुरेस और वह आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनमें दो लाख ढाई लाख रुपये इतना इतना एक्सट्रा पैसा लग जा रहा है तो कहाँ से देंगे इसलिए स्वास्थय कार्ड जब बना है तो पैसा नहीं नहीं लगेगा आपका स्वास्थ कार्ड पर ही आपके इलाज़ भी हो जाएगा आप ठीक भी हो जाएँगे और उसक अच्छे से लाभ उठा लेंगे